दखना गामसा फालि होनोबाथाय आर'नाइबो बयबो गोदोथ' दानानैनो गानजोबोमोन आरो जोंफोरो आगरफोराबो बिदिनो दखनायाव निजि निजिनो दानानै गानोमोन आरो दखनाखौ दावराइ मोख्रेब आगर लाव बेगर बैग्रि बिबार खांख्रिख'ला आगर आगर गुबै गासा आगर हाजो आगर मावजि आफा गुदाम आगर मेल्ला बिदिनो आगर बायदिसिना रोखोमनि आगर दानानै गानोमोन आरो गोदोनि मानसिफोरा दायोमोनबो गानोमोनबो दाथ' उन्दैफोरा दानोनो रोंला गामसाबाबो जोंना गोदो बायनाय गैफेरामोन दानाय गोजामोन मेसें समावबाथाय न'खर न'खर बयनावबो इसान दानायनि हाल हाल गाबनाय खख्र' खाख्रा इसान दानाय खोनाजोबोमोन आरो गोग्गोमनो इसान दानायजोंनो गोमजोब खायोमोन गामियानो बयबो दाजोबोमोन नालाय दखना बिदन दावराइ मोख्रेब दखना आगर गुबै दखना मोदोम गंसे आगर लानाय रुगुं आगर बिदिनो मेल्ला जि दाहै दाहै गानोमोन आरो गामसाफोरखौबोथ' बायफेरामोन गोदो न'खर न'खरनो दायोमोन बायनाय सियानो गैयामोन सोरबा न'आव दानो सोलाबैफोराबो आदि उदि होयोमोन गैयैफोरबो दंमोन नालाय गैयैफोरा एकदम फैसा थाखाबो खममोन नालाय गोदो एसे गैयैफोरा आदिफोर दाबाय आदि दानानै बेखौनो गानबाय गामसाबाबो आदि उदि दाबाय बेखौनो न'आव गानहोबाय दानाथ' फैसाफोराबो खमि नंलानालाय बैबो बायनानैनो गानजोबसै आरो माबोरै खालामबा बोरैहाय सि जायो इसान जायो बेखौनो दाथ' गथ'फोरा जेबोखौनो मोनथिला बुजिख'नो मोनला गोदोथ' जोंना बिदि बायनाय होननायानो गैयामोन आरो बायफेरानोमोन बिदि फाननाय दखाना फाननायाथ' एसेबां बेबायदि गोबावबो जायाखैना गोदोथारावहायथ' जों माबा सिख्ला समावथ' दखनाखौनो बायामोन फानानोमोन खालि बे गावबागाव गावबागाव न'आव दानानै गाननायानोमोन आरो जोंगा मागा गोजा गोथां समायना नुयोमोन बेखौनोबा न'खर न'खर दानानै गाननायखौनो गावबागाव आगर गिदिर गिदिर गांग्लाब गांथाब बोरैबा जायोबा निजि दानायानो मोजांसिनबो गावनो गोसो बायदि आगर खुन्दुं मिलायनानै रं मिलायनानै लानानै गावनो दानानै गाननाया मोजांबो मोनो आरो सिफोराबो मोजांसिनबो जायो आरो आगरनि रंफोराबो गाबफोराबो गोसोबायदि गावगाव फसायनानै दानायनालाय मोजांसिन जायो आरो मिलायनाय ओमफ्राय जोंनाथ' दा बायनानै गाननाया सोरबा सासेया बायनानै लाबोयोबा मोजां नुबा बेखौनो बयबो गाननोसै नालाय बयनाबो एक्के समान जाजोबनोसै आरो बयनाबो एक्के समान समान जायो खुन्थिसेयावनो बिसोरो मेल्ला दायोनालाय मालाय त्रिसखान सल्लिस खान मेसिनाव दानाया जोंनाथ' आखायाव दानाया इसेबां बुरजा बुरजा दानो हाया